हम अपने खाना पकाने के लिए सब्ज़ियों में अदरक का उपयोग करते हैं अदरक काफ़ी लाभप्रद होती है जो हमें सर्दी से राहत प्रदान करती है वे हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती है और अदरक को हम अपने गार्डन किचन के अंदर उगा सकते हैं अदरक की जो गाँठें होती हैं उसको ज़मीन में डाल दें तो फिर वो तीन चार महीने बाद स्वतः ही फैलना शुरू कर देंगी इस प्रकार से वह बढ़ती जाएँगी और उनका उत्पादक लगातार बढ़ता जाएगा जो हमारे सब्ज़ियों चाय आदि इत्यादि के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं